ऐल्लै भिंडियें दा सीजन चला दा ऐ अस भिंडियां तोड़ने आं बूह्टे कन्नै आं फिर उ'नेंगी कट्टने आं कट्टियै ते अस रक्खने आं रक्खियै कढाइयै च तेल पाना तेल पाइयै फिर उ'नेंगी तड़का लाना केईं होंदियां सिंपल बी बनाने मसाले आह्लियां बी भरियै बी गोल बी चीरी सकने आं ते लम्मियां बी प्याज़ टामाटर आह्लियां बी बनी जंदियां ते जेकर सिंपल बनानियां होन ते सिंपल बी असें मसाले पाने होंदे उं'दे ई पैह्लें केईं त्यार कीते दे होंदे पैह्लें दे असें जीरा होई गेआ दाल चीनी होई

धनिया होई गेआ फिर उ'नेंगी अस शैल करियै भुन्नियै बनाई शैल ओह् करने होन्ने आं भरियै बी अस शैल बनाई सकने आं शैल उ'नेंगी अस त्यार करियै टमाटर आह्लियां बी पैह्लें प्याज पाना होंदा उ'नेंगी शैल पकाइयै फिर टमाटर पाना जेल्लै शैल पक्की गेआ ओह् जेल्लै टोमैटो शैल पक्की गेआ फिर भिंडियां पानियां लून अस बाद बिच पान्ने आं क्योंकि चलेस होई जंदी उं'दे च फिर शैल जेल्लै भुज्जी जान नमां अस लून बाद बिच पाने आं जेल्लै शैल बनी जान ते फिर उसी बाद बिच पाइयै ते पक्कियै बाद बिच शैल होई जंदियां न ते तुआरी ओड़ने आं ते फिर जेल्लै बड़ा मजा औंदा इ'यां सोआद लेई लेई खन्ने होन्ने आं अस